ढाबों पे मैं खाना चाहूंगा अपने ऐसे सेऊ टमाटर की सब्जी सरसों का साग दाल बन दाल दाल फ्राई पनीर मटर पनीर और अपने कड़ी चावल और क्या बोलते लच्छे वाले पराठे तंदूरी रोटी और अपने रायता फ्रुड रायता और ओ ज़्यादातर मैं पाना पसंद करूँगा तंदूरी रोटी क्योंकि तंदूरी रोटी का स्वाद बहुत अच्छा रहता है मटर पनीर के साथ में दाल चावल भी खा सकते है आप दाल चावल भी बहुत बढ़िया टेस्टी होते है और रेस्टुरेंट की रेस्टुवेन का भी अपना अड्डा कहीं अनुभव है क्योंकि वहां पे तो भी बहुत प्रकार की रहती है बेराइटियां होती है पर ज़्यादातर मापे भाल की डिश खाई जाती है जैसे नूडल्स है ऐसे नूडल्स है पास्ता है ओ पास्ता है फिर उसके बाद क्या बोलते अपने ऐसे शाही पनीर है शाही पनीर है उसके बाद भी माँ ज़्यादातर तो मैं वहां पे मटर पनीर शाही पनीर काजू कड़ी ये चीज़ें खाना पसंद करूँगा वहां पे क्योंकि रेस्टुरेंट का स्वाद तो अलग ही आता है वहां खाने का मजा अलग ही होता है मगर एक अलग ही माहौल होता है खाने का और इतना बढ़िया खाना रखता है होटल का मुझे बहुत पसंद खाना है बहुत बढ़िया खाना है मानो आपको मानो तो मेरे हिसाब से तो सबसे बेस्ट खाना होटल का होता है बढ़िया जाओ आप को बैटी मिलेगी मीठे में आपको नए नए आइटम मिलेंगे ऐसे ही वहां मिलते हैं गुलाब जामुन रसगुल्ले रसमलाई और इसमें बहुत सारी वैरायटी होती है मापे खाने में बहुत सारी ब्राइटी अब क्या क्या खाएंगे आप बहुत चीज होती है वहां तो मतलब एक अलग ही अनुभव है अपना खाने का जितना खाना वहां पे मतलब एक अलग ही खा सकते हो क्या खा सकते हो क्या नहीं सब कुछ मिलता है वहां पे सब कुछ खा सकते हो आप पर ज़्यादातर मुझे खाना पसंद करूँगा दाल चावल तंदूरी रोटी लच्छे वाला पराठा और शाही पनीर और मटर पनीर और काजू पनीर ये मैं खाना चाहूंगा वहां पे